हाँ हमने पी टी ऊषा के बारे में काफ़ी कुछ सुना है वह एक गरीब परिवार से आती हैं और वह एक एथलीट हैं हमने सुना है कि पी टी ऊषा ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं उन्होने ही दो सौ मीटर सौ मीटर तीन सौ मीटर चार सौ मीटर में कई सारे पदक जीते हैं उन्होने बचपन से ही दौड़ने का शौक़ था उन्होने चौथी कक्षा में ही स्कूल के चैंपियन को रनिंग में हरा दिया था और उनके इस कारनामे के बाद ही उन्हें रनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आया उन्होंने कई सारे पदक जीते जिसके कारण उन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फ़ील्ड नाम से जाना जाता है बाद में उन्हें घुटनों में परेशानी हुई जिसके कारण उन्होने सन्यास ले लिया पर अभी वह ओलम्पिक सेलेक्शन कमीटी की अध्यक्ष हैं हमें ऐसे महान खिलानी से सीखना चाहिए कि जीवन में कितना भी संघर्ष हो पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए